फोरबो समाव मा सङो होनोब्लाथ' बिबदिनो गोबां सङो दाथ' मागो फैगासिनो नालाय मागोआव बिब्दिनो फिथा सावसिगोन थावनि फिथा एन्थाब फिथा लावदुम बिदिनो नालेंखरनि रा लारुफोर सिबिंनि फिथा बिदिनो गोबां सं सावसिगोन आरो मागोनि थाखाय बिब्दिनो मा खानाफोर जासिगोन बिदिनो बेवहायबो माखासे ना बेदर बिब्दि संनाय खावनाय जासिगोन आरो बेनि उनाव मा बैसागो समाव जोंहा मोनसे नेम दं नालाय जे बैसागोनि सिगां सानसे सिगां मा गोखा गोखै जानाय बिदिनो बर'फोरा नेम दं नालाय बेयाव मा बिदिनो माखासे गोखाफोर मैगं बुथुमनानै माखासे मा हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै मा खेबसेनो बेदरजों संनाय जायो आरो बेदर जायैफोरा मिरामिसबो सङो बे गोखा गोखै जानाय नेम संनाय जालायसि नै बैसागोआव बेनि उनाव बिदिनो बैसागोनि नामाव बिब्दिनो खानाफोर जासिगोन दाव अमा माखासे बेदरफोर गोखा गोखै जासिगोन बेबायदिनो फोरबो समाव सङो आरो